हांव एक धाकट्याच्या गांवांत रावतां आनी म्हाका खूब इत्सा आसा की हांव मार्शल आर्टसांत ट्रेन जावचें म्हणून पूण आमचो गांव खूब धाकटो आनी हांगा असलें कांयच एडवांसमेंट ना देखून म्हाका फुडें मार्शल आर्ट्सांत कांयच करून मेळ्ळें ना